हँ हेलो

के अहाँके अच्छा की कहल जाउ अहाँ की पूछऽ चाहै छी से पुछू

अच्छा छठि पर्व जे होइ छै से कातिक मासमे होइ छै आओर अथी जे छै कि कहै छै भरदुतिआ होइए ने भरदुतिआ दिनके बाद भरदुतिआके प्रातसँ एकर बिधान शुरू भऽ जाइ छै ओकर भरदुतिआके प्रात अरबा अरबानि होइ छै ओकर नहा खा होइ छै फेर खरना होइ छै तऽ खरना दिन जे होइ छै से ओहिदिन लोक मतलब जाहिदिन अरबा अरबानि करै छै ओहि दिन जे रातिमे खेनाइ खेलक आओर पानि पिलक ओकर बाद खरना दिन सूर्य उदयसँ पहिने अगर भेल तऽ अहाँ पानि पी सकै छी जे चाही पी सकै छी ओकर बादमे ओकर बाद फेर साँझमे सबटा घर अँगना नीपल पोतल जाइ छै ओकर बाद खरना कएल जाइ छै खरनामे होइ छै जे कि ओहिमे गुड़ दऽ कऽ खीर बनाएल जाइ छै हँ गुड़खीर बनाएल जाइ छै फेर केरा रहल ओ सब जेना एक सन्झामे नेवैद्य दै छिए पातपर तेना तहिना माटिके चूल्हापर बनै छै आओर जेना खरना अथीमे रवि शनि करै छिए तऽ नेवैद्य दै छिए ने तहिना नेवैद्य देल जाइ छै केराके पातपर आओर केरे पातपर ओहि दिन भोजन कएल जाए छै ओहि भोजन कालमे जे अहाँ पानि तानि पिलहुँ ओकर बाद फेर किछु नहि कएल जाइ छै ओकर बादसँ पहिल अर्घ्य दिन से फेरो नहा धुआकऽ व्रती जे रहै छथिन ओ अपन व्रतमे रहै छथिन अपन जे भगवान भगवतीके पूजा केलथि से केलथि ओकर बाद ठकुआ बनै छै ठकुआ भुसबा ई सब चीज बनल केरा केरा बहुत गोटाके रहै छनि जे अपन पचमेर मिठाइओ दै छथिन ओ सबटा बाँस अपन खुशिओसँ दै छथिन आओर मन्नतोपर दै छथिन आओर ओहि दिन सूर्य अस्तमेसँ सूर्यके अर्घ्य पड़ै छनि ओना बहुत जगह देखल जाइ छै जे अस्तके बाद सूर्यके पूजा नहि होइ छनि लेकिन बिहारके जे छै छठि पाबनि ओ बड़ा प्रसिद्ध पाबनि छै एहिमे अस्त सूर्यके पूजा होइ छनि आअेर ओकर बाद फेर मतलब व्रती रहै छथिन हुनका खेबाक पिबाक नहि छनि तऽ घाटपर पूरा ओ कोनिआ सूप अथी कुरबार ई सब सबटा चीज देल जाइ छै कुरबार भेल जे कि माटिके हाथी बनै छै आओर ओहिपर एकटा अथी रहै छै कलशवला घैला रहै छै ओहि घैलामे आमके पल्लव रहै छै ओहिपर एकटा गोलका ठकुआ पैघवला बनाकऽ देल रहै छै ओहिपर दीप रहै छै ओसब भऽ गेल तकर बाद दोसर दिन होइ छै उगैत सूर्यके पूजा सूर्य उदयसँ पहिनहि व्रती नहा धोकऽ पानिमे चलि जाइ छथिन आओर ओ सूर्यके उगैके प्रतीक्षा करै छथिन आओर जखन सूयैके लालिमा अबै छै तऽ ओ अर्घ्य देनाइ शुरू करै छथिन ओकर बाद अर्घ्य देलाक बाद दूध ओ गाइ दूधसँ पड़ै छै कोनिआपर एक गोटा रहै छथिन जे एकटा पञ्चपातमे अरघी दऽ कऽ ओहिमे दूध रखने रहै छथिन ओ पञ्चपात लऽ कऽ से अर्घ्य दऽ कऽ दूध कोनिआपर दै छथिन कोनिआ डगरी सूप जे किछु रहै छै ढकिआ सबटापर ओ अर्घ्य दै छथिन ओकर बाद उगैत सूर्यके जखन कथा भेल अँकुरी छिटल गेल अँकुरी बिछकऽ जे कोइ महिला रहलथि ओ अपन आँचरमे बन्हलथि ई अँकुरी सब बिछै छै ओहिमे कोनो महिला पुरुखवला गप नहि छै बच्चा बच्चा बिछै छै ओकर बाद व्रती अबै छथि से तकर बाद जाकऽ ओ पानि तानि पिए छथि

आओर अहाँ एहिसँ बेसी कि बूझऽ चाहै छलिए हँ हँ अहाँ करै छिए कि

हँ अहाँ अहाँ कोन जगहपर रहै छिए हँ जे कोइ बिहारी छथि हँ जे कोइ बिहारी छथि ओ कऽ रहल छथि कियाकि छठि बिहारके छिए

हँ अहाँसँ गप कऽ कऽ नीक लागल आओर कोनो बात नहि ठीक छै तऽ